मुंहिंजी पसंदीदा जॻहि पहाड़ आहिनि जंगल बि आहे ऐं दरिया किनारो बि आहे जीअं हिते पासे में असांजो सोमनाथ मंदरु आहे सोमनाथ जो दरियो आहे उन दरिये ते मां वेंदो आहियां हर महिने में पंद्रहें ॾींहं में जीअं मूंखे समय मिले मां उते वेंदो आहियां उते पंहिंजे परिवार सां गॾु समय बिताईंदो आहियां उतां जो जेको माहौल आहे उनखे महसूसु कंदो आहियां ॾाढी वॾी मौज वठंदो आहियां कॾहिं कॾहिं असां गिरनार देवी ते जूनागढ़ में गिरनार आहे त गिरनार जी बि मौज वठंदा आहियूं महिने में ॿी महिने में कॾहिं कॾहिं असां को हाणे त हिते ट्रोली जी व्यवस्था आहे त असां ॿी ॿी महिने महिने महिने हिक दफ़ो ट्रोली में वेही करे ऐं पंहिंजो पहाड़नि ते वेंदा आहियूं पोइ हुतां खां वरी रिटर्न असां हू पहाड़ लही करे ईंदा आहियूं ट्रोली में न ईंदा आहियूं त हुतां जा अलॻि व अलॻि अलॻि सीन असां केप्चर कंदा आहियूं असांजे मोबाइलनि में उतां जी रहणी उतां जी जेका जीवन आहे उनजे मथां असां ॾिसंदा आहियूं कि कीअं हेॾो वॾे पहाड़ ते रोजमर्रा जी ज़िन्दगी आहे उहा हले पयी ऐं सोमनाथ आहे पोइ पोरबंदर में दरियो आहे इनखां पोइ दीयू में बि स दरियो आहे असां उन्हनि जी बि वञी करे मौज वठी ईंदा आहियूं हर महिने में हिक दफ़ो असां पाण खे फ़्रेश करण लाइ वेंदा आहियूं ऐं जंगल बि असांखे हिते जीअं असांखे सेखारींदा आहिनि भई घणई घणई असांजो गीर आहे हिते जंगल आहे त असां जंगल में बि एकांत ॻोल्हींदा आहियूं हुते पंहिंजो गिरनार ते घणई आजू बाजू में मडियूं आहिनि मडिये ते वञी करे असां जंगलनि में मौज वठंदा आहियूं जिते तकलीफ़ न पए असांखे हू ॾिसी करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ख़ासि करे उते लालडोरी आहे उते जे को सूर्याअस्त जो जेको टाइम ईंदो आहे त असां सूर्याअस्त जे टाइम ते बि असांखे उते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उहा नज़ारो ज़िन्दगी जो लाहाव वठण जो मन थींदो आहे ईअं लगंदो आहे भई छा त नज़ारा आहिनि त असांखे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते वञण में ॾाढी मज़ा ईंदी आहे ईअं